हांँ जी फूल वाले भैया बात कर रहे क्या जी मैं इस फ्लैट से बात कर रहा था अमित कुमार मुझे क्या है कि फूल चाहिए मुझे रोज में चाहिए और जैस्मिन वाला दोनों चाहिए रोज की कितनी क्वालिटी हैं तुम्हारे पास जी कौन कौन सा है जी और जी और वाइट कलर वाला रोज नहीं मिलेगा मुझे जी और जैस्मिन का वो पीला वाला और हरा वाला मिल जाएगा जी क्या क्या भाव है इनका जी कुछ कलर में जैसे अलग अलग कलर है उसका अलग अलग हो अपने पास ही रोज है ये कहाँ का है भोपाल का है या एम पी का है जी फिर और जैस्मिन वाला कहाँ का है जर्मनी का और वो दूसरा और आता है ना जैस्मिन में एक और अलग ही कोई विदेशी वैराइटी है तो फिर जर्मन ये जैस्मिन वाला क्या भाव लगेगा हमारे लिए मतलब रोज हो या जैस्मिन पाँच सौ रुपए पर के जी है तो फिर दोनों का भाव भी सेम और कलर में कोई सा भी ले लूँ पाँच सौ रुपए पर के जी है मुझे ज़्यादा खरीदना है पर के जी के हिसाब से लगा लो दस दस दस दस के जी दोनों का बीस के जी लेना है कुछ ज़्यादा ही पैसे पाँच सौ रुपए पर के जी तो और ज़्यादा हो जाए तो देख लो यहीं हमारे पास में है एक वो पता नहीं जान कहाँ की वैरायटी बेचता है वो बहुत सस्ता दे रहा है और उसकी फिर आपकी वैरायटी तो बिल्कुल ओरिजिनल होगी ना कि जैसे जैस्मिन हमें जर्मनी वाला चाहिए तो वही है और उसकी खुशबू वगैरह कैसी है उसमें जी खुशबू एक कहीं ऐसा ना हो कि दस मिनट बाद में खुशबू ही बंद हो जाए उसमें आना जी वो तो हम कर लेंगे लेकिन एक तो क्या है फिलहाल के टाइम पर अच्छी खुशबू और बाद में उसमें अच्छी खुशबू ही नहीं आए और ऐसे ही गुलाब में भी आती है ना बहुत सारे कि थोड़ी देर तो अच्छी रहती है उसके बाद में स्मेल आने लग जाती है उनमें

ठीक है मुझे बीस के जी चाहिए पर के जी के हिसाब से और मैं आता हूँ वहाँ पे आ के देख लूँगा ठीक